हमारा क्षेत्र बिहार का उत्तरी क्षेत्र है खासकर गंगा के उत्तर का क्षेत्र और गंगा के उत्तर के क्षेत्र की जितनी हिस्साएँ हैं वह मैदानी भाग कहलाता है और मैदानी भाग होने के कारण इधर पहाड़ पठार बिल्कुल ही नहीं है मैदानी क्षेत्र ये इलाका ऐसा है जो गंगा के द्वारा लाई गई मिट्टियों से बना हुआ है और ज़्यादातर यहाँ की मिट्टी दोमट मिट्टी है और दोमट मिट्टी में फसल बहुत अच्छी खासी पैदा होती है इन फसलों में हमारे क्षेत्र में खासकर दो फसल महत्वपूर्ण है एक धान और दूसरा गेहूँ धान और गेहूँ की अधिक पैदावार होती है किंतु आजकल बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो नगद कमाने के लिए धान गेहूँ की खेती को कुछ हिस्सा कम कर दिए हैं और वो खासकर रकम कमाने के लिए ज़्यादातर साग सब्जी भी पैदा करते हैं वह भी एक किसान है और वो भी फसल एक तरफ प्रकार का है परंतु धान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर धान की खेती होती है की जाती है किसानों के द्वारा उनमें समय समय पर उनका रासायनिक उर्वरक या ऑर्गेनिक उर्वरक जो खाद डाल के उनका फसल तैयार किया जाता है सिंचाई की व्यवस्था समय समय पर की जाती है तो उनका पैदावार अच्छा होता है हमारे क्षेत्र में खासकर अगर एक कट्ठा में अच्छी पैदावार होती है तो धान कम से कम एक क्विंटल तक उतर आता है जो अच्छा खासा किसानों को मुनाफा देता है जिनका बाजार भाव में भी अच्छी रकम मिल जाती है धान भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र में अधिकतर किसान धान और गेहूँ की खेती करते हैं धान का तो फसल होता है जुलाई अगस्त में जून में इसको बुआई की जाती है और यहाँ तक अक्टूबर आते आते उसे धान को पैदावार हो जाती है और धान को अपने घर में कर लेते हैं अंदर कर लेते हैं समेट लेते हैं गेहूँ भी महत्वपूर्ण फसल है हमारे क्षेत्र का गेहूँ की जुताई गेहूँ की खेती करने के लिए जुताई की जाती है बुआई की जाती है उसकी देखरेख किया जाता है समय समय पर पानी दिया जाता है यदि कीट लग जाते हैं तो कीट का भी समस्या का समाधान किया जाता है ऐसे में किसान भली भाँति उस समय से परिचित होकर अपने फसल की जो जरूरत होती है उसकी समय समय पर देखरेख करते हैं समय समय पर पानी डालते हैं समय समय पर उनका जो खाद बीज है उसका खाद रासायनिक उर्वरक या ऑर्गेनिक खाद वगैरह डालकर फसलों की देख रेख करते हैं यदि फसल भगवान की कृपा से अच्छी हो जाती है तो गेहूँ भी हमारे क्षेत्र में कम से कम एक कट्ठा में अस्सी से नब्बे किलो तक उतर आता है यदि फसल अच्छी हुई तो ऐसी स्थिति में यदि इतना पैदावार हो जाता है तो किसान अपने आप को खुशहाल महसूस करता है परंतु वहीं तक जहाँ तक बात है ओलावृष्टि की या तेज बारिश की जिससे फसल का नुकसान हो जाता है परंतु किसान तो किसान ही है हर बार यदि नफा होता है तो नुकसान होता है तो फिर भी वह अपनी खेती करने से मुँह नहीं मोड़ता है हर बार जोखिम उठाने के लिए कमर कसकर तैयार रहता है ताकि जो पूर्णत अपने किसान के ऊपर निर्भर है अपनी खेतों की उपज के ऊपर निर्भर है वह उसी का जरिया बनाके अपना रोजी रोटी और जीवन यापन आगे सुचारू रूप से चलाने के लिए वह निरंतर अपनी खेती करता रहता है किसान ही एक ऐसा है जो निरंतर निर्बाध रूप से अपने फसल की उपज को वह छोड़ता नहीं है और मिट्टी का एक एक कोना को खाली नहीं छोड़ता है जितनी उसके पास उपलब्धता होती है वह सब में किसी न किसी फसल को बुवाई कर वह धन अर्जित करने का काम करता है और केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार को अपनी उपज का योगदान देने में और पूरे धरती का खासकर के करके भारत के लोगों का पेट भरने में अन्नदाता के रूप में प्रकट होने के लिए वह आगे खड़ा रहता है ऐसी स्थिति में हम अपनी फसल की देख रेख बहुत अच्छी तरीके से करते हैं और पैदावार भी करते हैं जिससे किसान का जीवन खुशहाल होता रहता है और आगे भी वह अपने खेती करने के लिए तत्पर रहता है तैयार रहता है और उसमें कोई कसर नहीं छोड़ता है